بزرگ مسافروں کی مدد کے بارے میں پوچھنا آپ یا خاندان کی کسی بزرگ افراد کو عمر سے متعلق ضروریات کی وجہ سے خصوصی مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ بزرگوں بزرگ مسافروں کی مدد کے بارے میں پوجھ گجھ کرنے کے لیے آن لائن کال کرتے ہیں جسے ترجیح بورڈنگ بیٹھنے میں مدد یا نقل و حرکت میں مدد اللہ کا شکر الحمد للہ ویسے تو ہمارے یہاں سب ماشاء اللہ سے تندرست ہیں ایسا کبھی ضرورت نہیں پڑی ویسے تو میں ہاؤس وائف ہوں کبھی باہر ویکیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوئی پھر بھی اگر کبھی ایسا ہوتا ہے باہر جانا پڑتا ہے بزرگوں کے ساتھ تو میں سب سے پہلے وہاں ایمرجنسی کے لیے کال کروں گی وہاں ایمرجنسی کی سویدھا ہے یا نہیں وہاں پر کھانے کی سویدھا کیونکہ باہر کا کھانا تو بزرگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اس کی سویدھا ہے یا نہیں سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں معلوم کروں گی یا وہاں پر ڈسپینسری ہے جہاں پر کچھ ملتا ہو کھانے کے لیے جو بزرگ کھا سکتے ہوں پھر ان کے لیے بیٹھنے اٹھنے کی سویدھا اس ان چیزوں کے بارے میں معلومات کروں گی اور لمبے ٹرین لمبے سفر پہ جا رہے ہیں جیسے تو ٹرین وغیرہ سے تو ریزیویشن کرانے کے لیے جس سے انہیں اٹھنے بیٹھنے میں دقت نہ ہو لیٹ بیٹھ بھی سکیں اس طرح سے ان چیزوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس دھیان دے دی جاتی ہیں جیسے بیٹھنے میں دقت نہ ہو بزرگ بزرگ لمبے سفر پہ تھک جاتے ہیں اس لیے ان کے بیٹھنے اٹھنے میں دقت نہ ہو وہاں پر ویٹنگ روم ہو اس طرح کی چیزوں پر دھیان دیا جائے گا یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی دھیان دینے والی ہوتی ہیں